हम पौधे में जैसे लगाएंगे छोटा पौधा छोटा पौधा इसलिए लगाएंगे की हम लोग जैसे सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में कॉलोनी कॉलोनी में जगह बहुत पास पास घर रहते हैं जिसकी वजह से जगह बहुत कम रहता है इसके लिए हम छोटा पौधा लगाएंगे जैसा छोटे पौधे में हो गया आपका कड़ी पत्ता गुलाब गुड़हल रात रानी ये सब छोटे पौधें हैं ये लोग छोटे जगह में हो जाते हैं और फूल में हम लोग लगाएंगे गुलाब का फूल हो गया गुड़हल का फूल हो गया गेंदे का फूल हो गया ये सब छोटे छोटे जगह हैं छोटे छोटे जगह में हो जाते हैं इनके लिए ज़्यादा बड़ा जगह की आवश्यकता नहीं है और आप बड़े में पौधे में हम लगाएंगे नीम हो गया जिससे हमें शुद्ध हवा मिलता है शुद्ध क्योंकि नीम कीटाणुओं को मारता है और इससे हमसे शुद्ध हवा मिलता है और सबसे पहले तो हम पीपल का वृक्ष लगाएंगे क्योंकि एक पीपल ऐसा वृक्ष है जो चौबीस घंटे ऑक्सीजन देता है वो कभी भी ऐसा ऐसा नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड दें वो हमेशा चौबीस घंटे एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन देता है इसलिए हम पीपल का पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमें शुद्ध हवा मिले इसी तरीके से हम आम का पेड़ लगाएंगे आम में भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्लस वो तो आम फल भी देगा हमें शुद्ध हवा भी देगा लकड़ी भी देगा क्योंकि उसका उसका आम की लकड़ी का पूजा भी होता है और क्योंकि लिप्टस का पेड़ लगाएंगे लिप्टस में लकड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं सिकोया का लगाएंगे सिकोया बहुत ही महंगी लकड़ी है क्योंकि सिकोया का लकड़ी बहुत ही महंगा बिकता है इसलिए हम सिकोया का पेड़ लगाएंगे और हमें उससे अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी ऐसा पेड़ लगाएंगे जो जल्दी तैयार हो जाए और शुद्ध हवा दें फल दें फूल दें ये सब पौधे लगाएंगे हम यह इसीलिए हम लोग